ہاں جی ہیلو ہاں جی میں وہیں سے بات کر رہا ہوں بتائیے اچھا اچھا جی بتائیے کچھ پریشانی ہوئی ہے آپ کے ساتھ اچھا اچھا ارے میم بہت بہت شکریہ آپ کا انشأ اللہ آگے بھی آپ کو ایسی سروس دیں گے اور انشأ اللہ آپ کو شکایت کا موقع بالکل نہیں بھی نہیں ہوگا اینڈ اور آپ کو اگر جب کبھی بھی ہمارے یہاں سے ڈلیوری کروانی ہو تو آپ بے فکر ہو کر آپ آرڈر دے سکتی ہیں ہمارا